डिजिटल आर्ट इन्साननि पारां ठहियल कला जे बराबरि सुठी आहे पर इन्सानी कला में दीमाग़ु जो कमु वधीक आहे ऐं डिजिटल कला में कंप्यूटर जो इस्तेमालु वधीक आहे जिते मशीनी कम वधीक था थियनि पर डिजिटल कला जी कल्पना शक्ति इन्सानु जी कल्पना शक्ति कां वधीक आहे जेको डिजिटल कला आहे उन में कम जल्दी सां और तेजीअ सां थी वेंदो आहे लेकिन इन्सानु जे जेको कम आहे उहो थोरो कंप्यूटर जे कल्ह जेको थोरो धीरे धीरे कम करदो आहे इन्सानी दीमाग़ु जेको आहे उहो सोचे सघंदो आहे इन्सानु पंहिंजे दीमाग़ु सां सोचण जी क्षमता रखदो आहे लेकिन कंप्यूटर जेको आहे लेकिन जेको डिजिटल आहे उहो आर्ट जेको ठाहिण महिल सोचदो न आहे उनजे पास सोचण जी क्षमता न आहे इन्साननि वागुंर इन लाइ इन्सानु जेको आहे उहो पंहिंजी कल्पना शक्ति खां व वधीक आहे इन्सानु डिजिटल कला खां सबकु वठी करे पंहिंजी कला खे वधाए सघंदो आहे इन्सानु जेको आहे डिजिटल कला सां तरहं तरहं जी शयूं जेको आहे उहो सिखी सघंदो आहे